हेलो अहाँ के बजय छी आभा देवी हँ हमरा हमरा हम अररिया से बाजै छी नेहा बाजै छी हमे हमरा धानके बिआ खरीदना रहै तऽ अहाँ हमरा एक के जी धानके बिआ चाही हँ कोन धानके बिआ हमरा मतलब रञ्जित रञ्जित धानके बिआ चाही हमरा जे हँ जे पतला हँ महीन हँ महीन धान हम खोजै छी बढ़ियाॅं क्वालिटी वाला धान चाही हमरा हुँ हुँ हँ छे सए से सात सए के बीचमे चाही हमरा धानके बिआ बढ़ियाॅं क्वालिटी वाला चाही हँ तऽ अरे दामके छोड़ु ने अहाँ हमरा मतलब बढ़ियाॅं क्वालिटी खरीद दिअ मतलब दिउ ने हँ रूपआके टेन्शन ना ली नहि ली थोड़ा सस्ता थोड़ा सस्ता मतलब दू के जी लेबै तऽ थोड़ा सस्ता करि देबै ने हँ वही तो सस्ता महगा तऽ चलबे करै छै हँ वही हमरा हँ हँ तऽ अहाँके घरमे पूर्णिये मतलब कहाँ पड़ैया अहाँकेँ घर अच्छा हँ हँ हँ घर जेबै तऽ बढ़ियाॅं से घरेके पास दुकान यऽ कोन कोन सा धान छै अहाँकेँ इहा कोन कोन धन बढ़ियाॅं होइ छै जरा बताउ तऽ बताबु ने गमकौआ गमकौआ धान चाही हमरा खीर पुलाव वाला जे धन होइ छै ने ओ ही धान हुँ हॅं दुकानके थोड़ा दुकानके दुकानके थोड़ा एड्रेस बताबु दुकानके एड्रेस हम लिख लै छी पोलटेक्निक छै हँ विकासनगरमे फेर फेर बताबु ने कि मतलब अहाँकेँ मतलब जैसे होइ छै न कोई बैंक के पास होइ छै मतलब कोई मतलब जैसे कोई एहन जगह होइ छै हँ अच्छा बजरङ्ग बली मन्दिरके पास अच्छा ठीक ठीक छै ठीक छै रखु रखु ठीक छै